हेल' औ नोंथां देग्लाय माबायदि जादों माइ गायनायफ्रा बोथोराबो अखाया नांगौबायदि समाव बारा मोजां हायासैना ओरैनो खय बिगा गायदों मा मा माइ ओरैनो

औ औ औ औ थिगैनो दं आं आंनिया बारा बुरजा गायनाय जायाखसै देग्लाय आंबो रन्जितखौनो गायदों जोसा एसे थाबाय माइब्रा एसे थाबाय ओरैनो एम्फौफोर जाबाय बायदिसिना बिदि एसे समयसाफोर जादों नामा ओंथां एम्फौयाथ' दै लोमनानै एसे एम्फौ जादोंआनो मुलिहोनाय समावबो एसे अखाया हाबाय एसे नस्थ' जादों औ औ उफाय गैया बोथोरनि थिननाय मुलि होआब्लाबो जाया ओरैनो बाजारफ्रासो माबायदि माबायदि थांगोन देग्लाय सेमोन्थ' सेमोन सेमोन्थ' हाजार नयस' थांदोंमोन मनाव रन्जित माया देग्लाय नायनोसै बोथोर फैथोंसै औ औ औ औ आबादारिफ्रा बिदिनोसै बोथोरजों जुजिनांगौ जायो दे दे होनब्ला नोंथां दे दोनदिनि